مجھے باغبانی بہت پسند ہے باغبانی کرنا میرا شوق بھی ہے اور میرا کام بھی ہے باغبانی کرنے کے لیے بہت سارے اوزار کا استعمال کرتی ہوں جیسے کہ ہسوا کا استعمال کرتی ہوں گھاس کاٹنے کے لیے یعنی یہ کہ جب ہمارے باغ میں گھاس زیادہ اگ جاتی ہے تو ہم لوگ گھاس کاٹنے کے لیے ہسوا کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح کھرپی اور کدال کا استعمال کرتے ہیں مٹی کھودنے کے لیے یعنی یہ کہ جب ہم لوگوں کو اپنے باغ میں کوئی پودا کوئی پودا کوئی پیر لگانا ہوتا ہے تو ہم لوگ کھرپی یا کدال سے مٹی کھود کر پودا یا پیڑ لگاتے ہیں اور اسی طرح جب ہم لوگوں کو ان پودوں میں پانی ڈالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص برتن کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی پائپ کے ذریعہ سے ہی ہم لوگ اپنے پودوں میں پانی ڈال لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنی باغبانی میں استعمال کرتے ہیں